आङो ना हमनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नाखौ बोरै बोरै हमो बोरै बोरै फानो बेखौ आङो इसे सावरायनानै खिन्थानोसै ओ फुख्रियाव बोरै हमो होनोब्ला फुख्रियाव एखम्बा जेजोंबो सारनानै मोनो एखम्बा गोग्रोमनानैबो मोनो नास्राय गिदिर गिदिर मोनो खमलखाथ मोनो एखम्बा ना फिसाबो मोनो ग्रास खाफ ओ जोङो बेसोरखौ हमनो मोनो आरो फुख्रियाव आरो दुब्लियाव दाबायदियावथ' गोलोम बोथोरना बेहाय नाया अखा हाब्ला अखाजों ना फैयो मबेबा जाम्फैनिफ्राय फैयो लैथोनिफ्राय फैयो जोङो नाखौ सान्दुं दुंबा गुरनो मोजां मोनो आं ना गुरनो जि मोजां मोनो नाखौ गुरहैनानै जोङो जेला जेखायाव गाखोयो होनब्ला खबायाव सोनोबो जि मोजां मोनो आङो ना फिसा फिसा मोनो दुब्लियाव जानो गोथाव मोनो जोङो जेब्ला गुरनानै न'आव लाङो होनब्ला जोङो मैथाजों मैथा सायनानै नाखौ सङो जानो गोथाव मोनो बे मोनसे दुब्लियाव जेब्ला बुरजा मोनो नाखौ जोङो फाननोबो हायो दखानाव हुल्थु दखानावबो फानो एखम्बा थिनालियावबो फानो बुरजा मोनोबा सिम्बोरगावबो दङ बेवहायबो फानहैनो हायो नानि दामा फवासेयाव एक्स' नास्राया ना फिसाया आसिथाखा सत्थ'र थाखा गाहाम मोनो आरो

जोङो माबायावबो गौरांआवबो गुरो जोंहा खाथि दङ गौरां दैयाव ना गुरनो जोबोद मोजां मोनो आङो नाथुर मोनो ना खांख्राइ मोनो नाथुर बिमाबो मोनो ना गोलाव गोलावबो मोनो गौरांआव जेब्ला जोङो गुरखांनानै लानानै फैयो होमब्ला न'आव जोङो सायनानै नाथुरखौ आथिं गारबाय नाखौ सायनानै जोङो जानो मोजां मोनो आरो जा मोजां मोनो आङो ना फिसा फिसाखौ जानो बे दुब्लियाव ना फिसाया थासोगारथारो जोंनिथिंजाय आरो नैबे सिम्बोरगाव माबायावबो साम'खा दैयावबो मोनो गुरब्ला मोनो नाथुर मोनो खांख्राइ मोनो ना बारलिबो मोनो आंनि बुंनाया इसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय आरो